आं नोगोराव थानायनिफ्राय गामियाव थानायखौनो साबसिन मोनोलै नोगोरावबा दावराव दावसि गारिनि सोदोब मानसिनि भिर बिदिखौ मोजां मोना आङो सिरि थानो लुबैयो

गामियावबा जाहैबाय सिरि जायो

फिथाय सामथाय गोसोबायदि मोनजायो न'नि बारि बागानफोराव हाबनानै गोसोबादि हाननानै जानो हायो नोगोरफोरावबा माबा मोनसे फिसा जिनिस जाबानो रां रांनि अनगायै जेबो जाया नोगोराव बेनि थाखायनो आं गामियाव थानो बिराद मोजां मोनो ना हमनाय आबाद मावनाय गामियाव रंजा बाजा थानाय बैसागु रंजानाय बिराद बेफोरनि थाखाय गामि गामिखौ बिराद मोजां मोनो आरो नोगोराव गावजों गाव एकदमबारे समाय होलायलायै गाव गावनि खामानियाव बिराद बेस्थ जानानै थायो गामिफोरावबा एसे एनै गावजों गाव मदद होलायनाया बांसिन जायो बेफोरनि थाखायनो गामियाव थानो मोजां मोनो आं